हेलो हमनिके ई पुछै लै छलै कि हमरा बहुत जादे फीवर छै तऽ ओकरा लिए अपने कब बैठे छियै वहाँ केबिनमे

हमरा फीवर बहुत जादे छै जे कि आज दो तीन दिन से छै ओ की सब परहेज करबै बतैतिये तऽ अहीँ हेँ

ठीके छै हुँ आओर नहि बस थोड़ा बहुत अइसे यही सब दिक्कत छलै ने आओर कोनो समस्या नहि छै आओर थोड़ा बहुत अइसे ही पएर उर दर्द करै छै यही सब समस्या छै अच्छा टाइम टाइम बतैतिये तऽ ओतऽ लै जेतियै अच्छा नओ बजे से कितना बजे तक नओ बजे से पाँच बजे तक अच्छा हँ तऽ ओकरो कितना फीस कितना लगै छै जइसे कि पाँच सए

अच्छा ठीके छै तब आओर दबाइ सबके किछु आइडिया कितना लगतै किछु अच्छा ओ हुँ अच्छा ठीके छै तऽ आओर आओरो आओरो कोनो समस्या तऽ नहि छलै थोड़ा बहुत यही सब छलै आओर दबाइके

कनि टा जइसे कि तोराके फोन करै लै कोनो टाइम आर होना चाहिए कितना बजे फोन करबै जे बढ़िऑं से बात हो जेतै जइसे कि शामके पाँच बजेके बाद बात हुअ पड़ै छै कि नहि हुँ क्लिनिक पर तऽ पाँच बजेके बादे पहुँचऽ पड़ै छै नहि जइसे कि जादे खराब हो जेतै पाँच बजेके बाद शाममे तऽ जाय पड़ै छै हुँ अच्छा जेबै तऽ अपने मिली जेबै ने अच्छा ठीक छै तऽ अच्छा ठीके छै तऽ ठीक छै तऽ हमे पहुँचै छी ठीक छै रखै छियै तऽ